हमारी मनपसंदीदा बूक गीता है शिव पुराण है और रामायण है जो हमारे ऐतिहासिक जीवन को बताता है उनके बारे में उल्लेख करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और उनसे कैसे अपने बारे में प्रभावित करना चाहिए और लोगों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए और संसार के लिए क्या आप योगदान दे सकते हैं वो बुकों में पुस्तक में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है गीता में तो खास तौर से कृष्ण जी द्वारा ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैसे रहना चाहिए लोगों के साथ और हमारे प्रमुख कवियों द्वारा और लेखकों द्वारा ये बुके लिखी जाती हैं और हमारे प्रमुख कवि जैसे रविदास और कबीरदास तुलसीदास हो गए और रबींद्रनाथ टैगोर जो हमारे देश के लिए कविताएं लिखे हैं और हमारे जीवन काल में बहुत ही योगदान दिए हैं अपने तरफ़ से और हमारे लेखक तुलसीदास और कबीरदास हमारे लिए बहुत ही मनपसंदीदा लेखक हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कविताएं लिखे हैं जो हमें आज कल के पुस्तकों में मिल जाता है पढ़ने से जिससे हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और हम आमतौर पे अगर हम अपनी तरफ़ से लेखी का लिखें तो हम कबीरदास से प्रभावित होकर अपने पुस्तक को लिखेंगे और उनकी कहानियों को बनाकर लिखेंगे और हम आमतौर पे बहुत ही अनोखी कहानियाँ सुने हैं अपने जी पुराने जीवन काल में जैसे गोदाम नमक और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें पसंद आईं हैं लेखकों द्वारा और बहुत ही अच्छे वर्णन में लिखी गई हैं हम अगर आमतौर पे लिखना भी चालू करेंगे तो अपने हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा में ही पुस्तक में लेखन लिखना चालू करेंगे